गोंयान साबार धर्माचो लोक रावतां हिंदू क्रिश्चन मुस्लिम आप आपले सण एकचारान मनयतात गांवां गांवांनी धालो तियात्र नाटकां जात्रां फेस्तां जागर अशें अशें सण एकामेकांक एकामेकांक आपल्या घरां आफोन नाचून गावून मनयतात